फ्लिपकार्ट ओकर ऑर्डर कयने रहियै अखन तक डिलिवरी हमर नहि पहुँच सकल है हमरा जरूरी छलै हैं ओ सामान आबि जइते समय पर तऽ बढ़िऑं रहितै किआक तऽ हमरा ओ सामानके लेल बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि अहाँके कार्यकर्ता जे छथि से कनि समय पर नहि सामान पहुँचा सकलथि है से पता कऽ कऽ कहितहुँ जे कतय हमर सामान अछि जे यथा सम्भव जल्दी हमरा लगमे सामान पहुँच जैता नहि तऽ बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि ताहि दुआरेके लेल जे अहाँ सामान हमरा पहुँचा देतहुँ आओर विशेष कि कहब